असांजे पाणे में पाणीअ जो सोर्स आहे मुंहिंजे पतीअ जो पाणीअ जो कारखानो आहे त जीअं राति जो साढे अठ बजे नल्को अचे थो त उहो जो तकड़ि में सॼो मोट्रू चालू करे ऐं जेके बि असांजी फैक्ट्री में जेके बि पाणी जी टंकीयूं आहिनि उहा सॼी असां भरे छॾंदा आहियूं मिली करे ऐं सुबुह जो तकड़ि बि सुबुहु जल्दी उथी करे पाणीअ खे फिल्टर करे छाणे करे हर हिकु केन खे धोई करे साफ़ु करे भरे करे असांजे आसपासि एरिया में जेतिरा बि दुकान आहिनि उन दुकान ते असां उहो केन पहुचाए करे ऐं पंहिंजो कमाए जो जेको स न कमाए जो जेको सोर्स आहे उहो पुरो कंदा आहियूं उन मां असांजा पैसा ईंदा आहिनि असां पंहिंजो घरु हलाए सघंदा आहियूं